हेलो हमर गप बबलू कुमार झा हमर गप बबलू कुमार झासंँ भए रहल अछि हँ हम बाजि रहल छी हमर एकटा बहुत पैघ किताबके दोकान अछि हम बाजि रहल छी हमर एकटा बहुत पैघ किताबके दोकान अछि मधुबनीमे एकटा किताबके दोकान छै आओर हम लोकसभकेँ किताब सस्तामे पहुँचाबे चाहबै किआकी आब लोग ऑनलाइन किताब खरीदऽ लगलै ताहिसँ की भेलए जे लोकल दोकान सभ जे छै ओकरासभकेँ बड़ दिक्कत भए गेलैए ताहि दुआरे हम ऑफलाइनमे जे छै बढ़िआँ किताबकें दोकान यऽअहाँके जे कोनो किताबकँ काज होएत तऽ हम अहाँके पहुँचा सकैत छी अखन अहाँकेंँ कोनो एहन छै जे अहाँकेँ कोनो किताबके जरूरत अछि हँ एम करीम एम करीमके किताब एम्हर अहाँके बहुत कम भेंटए छै हम अहाँके हमरा लग अहाँके सभ तरहकेँ किताब भेंट जाएत एम करीम फिजिक्सवला ने हँ हमरा लग भए जाएत अहाँकेँ तऽओकर मार्कट रेट तऽ अखन एक हजार चलि रहल छै लेकिन अखन हम नया दोकान खोलने छी आओर हमरा सपोर्टके काज यऽतऽ अहाँके हम ओहि पर बीस परसेंटके डीसकॉउन्ट देब हँ तऽ मार्केट मार्केटमे तऽ भेंटए छै लेकिन हम अहाँके नया दोकान खोललिऐ ने तऽ कनि अहाँसभ सपोर्ट करऽ पड़तै तहन धीरे धीरे पैघ दोकान बनते तहन तऽ अहाँसभ लऽक अहाँसभ तऽ छिऐए अपन कस्टमर पहिल कस्टमरके तऽ हम जहन ने तहन ध्यान रखबै

मतलब अहाँके फायदा नहि होयत लेकिन धीरे धीरे अपन मधुबनीमे विकसित हेतए तहन अहाँके एहिसँ बहुत फायदा होएत जे धीरे धीरे लोकसभकेँ अगर अहाँ सपोर्ट करबए अहींसभ ने सपोर्ट करबए युवाए ने सपोर्ट करतै चलूँ अहाँके हम एकतीस परसेंटके डीसकॉउन्ट दए देब अहाँके तीसम भेंटए ने एकतीसमे हम अहाँके होम डिलीवरी करा सकैत छी नहि तऽ अहाँ अगर आबिकऽ लेब तऽ अहाँ सेहो कऽ सकए छी तहन अहाँके अलग अलग किताबो देखाएब तहि हिसाबसँ अहाँ हमरा कहि देब जे अहाँके कोन कोन चाही हँ तऽ मधुबनीमे जगन्नाथ चौक जे छै मधुबनीमे एकटा जग मधुबनीमे एकटा जगन्नाथ चौक छै अहाँ की करब अहाँ कतऽके छिऐ तऽ अहाँ झंझारपुरमे झंझारपुरस जँ कनी निकलबै अहाँ एन एच पर एबए तऽ एन एच अहाँ कहबै जे हमरा सकरी छोड़ि दीअऽ तऽ अहाँ सकरी पर एबए सकरीसंँ डायरेक्ट अहाँके भेंट जाएत जगन्नाथ चौकके टेम्पो या बसो भेंट जाएत ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै